हाँ मैंने ड्रॉइंग क्लास और वर्कशॉप में भाग लिया है मैं उनसे यह अनुभव करती हूँ सीख सीख चुकी हूँ कि मुझे अपने हाथों से अच्छे से अच्छे ड्रॉइंग बनाकर दिखाना है ड्रॉइंग में तो सिर्फ अब कलर करना पड़ता है हम बना सकते हैं और अपने वर्कशॉप में मैं यह सीखी हूँ कि अगर मुझे वर्कशॉप में कोई दिक्कत हो तो मैं दूसरा भी सामान या कोई भी जानकारी मुझे मिल जाता है वर्कसॉफ़ करते करते तो यही अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ सीखने और सिखाने का तरीका अगर मुझे मिल जाता है तो इससे हमें जानकारी मिलती है और मुझे और नई नई जानकारी मिलती है कि जिससे कि मेरा काम जो भी काम हम सोचते हैं उससे अच्छा मेरा काम हो जाता है तो इसीलिए ई सब अनुभव मिला है मुझे सीख मिली है मुझे अच्छा लगता है